इसकुलमे शिक्षकके जे मूल चीज छात्र के समक्ष पढ़ाबे जरूरत अछि ताहि मे खास के अपन मिथिला मधुबनी के इतिहास गणित मधुबनीक भूगोल आओर कोर्पोरेट से सम्बंधित बच्चा के आवश्यक शिक्षा देनाइ जरूरी अछि चूँकि बच्चा अखन इसकुल जाय छथि लेकिन इसकुलमे सबसे पैघ जे समस्या छै ओ शिक्षक के अभाव सेहो छै सरकार एकटा अनुपात रखने छै शिक्षक के तीस बच्चा पर एकटा शिक्षक होयबाके चाही लेकिन इसकुल मे जतय पाँच सए बच्चा के नामांकन छै ओतय जे ती सॅं चारि टा शिक्षक प्रतिनियुक्त छथि जेकि सबसे पैघ समस्या छै कम शिक्षक रहबा के कारणे बच्चा के सब विषय सॅं अवगत शिक्षक नहि करा सकै छथि तैं सबसे पैघ जे समस्या छै ओ शिक्षक के कमी छै एकरा भरपाई होयबा के चाही दोसर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर छै बहुत जगह देखल गेलै हँ जे प्राइमरी मिडिल इसकुलमे इन्फ्रास्ट्रक्चरके सेहो अभाव छै जेकर कारण बच्चा अबै छै लेकिन एक एकटा रूममे पचास पचास साठि साठि सत्तरि सत्तरि टा बच्चा बैस अहो सॅं बच्चा के समझ विकसित हमरा समझ से नहि भऽ सकैत अछि तैं सबसे जरूरी मूलभूत समस्या छै ओ शिक्षक के अभाव छै आओर शिक्षक के अभाव के संगे इन्फ्रास्ट्रक्चरके सेहो अभाव जेकर कारण बच्चा सही शिक्षा इसकुल मे सही शिक्षा लेबा सॅं वंचित रहि जाइ छथि तैं ई सरकार के विशेष ध्यान देबऽ के चाही जे शिक्षक कम से कम तीस अनुपात एक मे प्रत्येक इसकुलमे शिक्षक होइ आओर बच्चा के हिसाब सॅं नामांकन के हिसाब सॅं ओ वर्ग क्लास होइ जाहिसॅं कि सही अनुपात मे शिक्षक आओर बच्चा बँटि सकै जाहिसॅं कि सही शिक्षा गणित इतिहास भूगोल सभक सही शिक्षा बच्चा के लेबा मे कोनो कठिनाई नै होय